आं बुलायनायनि आरो मोजां मोनलायनायनि सावथुनफोरखौ नायनो मोजां मोनो आरो आंनि बांसिन मोजां मोन्नाय सावथुनफोरानो जाहैबाय खिथेर खिथेरा जोबोद बर'फोरनि थाखाय जोबोद मोजां सावथुन बे सावथुनआ जाहैबाय सावथुननि काहानिया मोजां मोनलायनानै मोनलायाखै खिथेर लालायनायनि सावथुन